तव्हां पंहिंजी जनमु भूमी बनारस जे बारे में कुझ ॿुधायो मां पंहिंजी जनमु भूमी जी बारे में छा ॿुधायां हूअ त अनोखनि में अनोखी आहे देवनि में देव महादेव जी नगरी आहे जंहिंखे माण्हू काशी विश्वनाथ जे नाले सां ॼाणदा आहिनि मुंहिंजी जनमु भूमी काशी नगरी आहे महादेव नगरी आहे जेकी काशी विश्वनाथ जे नगर नाले सां ॼाण बि आहे जंहिंमें तव्हां मणिकंका घाट प्रसिद्ध आहे जंहिंमें तव्हां ॾिसंदो की चोवीह घंटा चोवीह घंटा लाशा जलदी आहिनि कॾहिं हुतों जी अग्नी जीअं विसामदी कोन्हे और हुतों जो ॾिसो विश्वनाथ टैंपल जेको जेको सर्व प्रथम आहे काशी विश्वनाथ ज्योतीर्लिंग में मान्य आहे जेको काशी विश्वनाथ टैम्पल और हुतों जो चवण छा चवां हुतों जी शिक्षा जे बारे में हुतों जी शिक्षा एतिरी बढ़िया आहे जेकी मां तव्हांखे कुझु न ॿुधाइ सघंदो आहिंया और जेकी बनारस जी गलियूं आहिनि बनारस जो पान आहे बनारस जा घाट आहिनि घाटनि ते आरती थींदी आहे आरती और घाटनि ते आरती मणिकंका घाट ते आरती शाम जो ॾिसंदो त अहिड़ी चहल पहल हूंदी आहे की तव्हां विभोर थी वेंदो हुननि खे ॾिसी करे की मां कहिड़ी नगरी में अची वियुमि मां त मां कुझु चई न सघंदो त मां एतिरो ई चवंदमि की काशी विश्वनाथ टैम्पल सभिनि खां इलाही वॾो टैम्पल आहे जंहिंजो जानो मानो आहे प्रभाव देवनि जी देव नगरी देव महादेव जे नाले सां ॼाणदा आहिनि गायत्री मंदिर बि आहे हुते जेको इलाही वॾो मंदिर आहे जेको साल में हिक बार खुलंदो आहे गायत्री मंदिर जंहिंमें सोने जी मूर्तियूं आहिनि जंहिंखे ॾिसण लाइ लाखो जी भीड़ उमड़ी पवंदी आहे मां हुनजे बारे में छा चवां तव्हां ॾिसंदो की हुतों जे बारे में नंढी नंढी गलियूं नंढा नंढा सभु कुझु पान ठंडई मिश्राम्बू और स्वीटां जलेबी कचौड़ी इलाही मशहूरु आहिनि सुबुह जो तव्हां उथंदो त हर जॻहा ते तव्हांखे कचौड़ी जलेब मिलंदी खांड जी कोई खोट कोन्हे और गलियूं त नंढी आहिनि लेकिन मां हुनजे बारे में कुझु चई सघंदो आहिंयां छोकि हुओ मुंहिंजी जन्मभूमी आहे उहो काशी विश्वनाथ जी नगरी आहे हुनजे बारे में चवण मां अन्याय थींदो कुझु बि चवण आहे हुनजो मां को चाप जो कंहिं बि पुरान में या हुनमें ॾिसंदो त सभिनि कों पुराणी नगरी कहिलाईंदी आहे काशी विश्वनाथ जी नगरी हर हर महादेव हर हर महादेव जय शिव शंभू